جب بھی میں پرندوں کو دیکھتی ہوں یا دیکھنے کے لیے باہر جاتی ہوں یا اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی ہم پرندے دکھانے کے لیے بولتے ہیں وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں بچے بھی جیسے کبوتر ہوتے ہیں مور ہوتے ہیں خاص طور پہ موروں کو دیکھ کر تو بچے بہت ہی خوش ہوتے ہیں ہمارے پاس میں ایک پارک ہے بایو ڈائیورسٹی جہاں پہ مور ہوتے ہیں لیکن آج کل شہروں میں مور وغیرہ تو بہت کم ہی دکھائی دیتے ہیں یہ جنگلات میں ہوتے ہیں یا بہت بڑے بڑے کہیں پارک ہوں وہاں ہوتے ہیں بطخیں ہو گئیں اور یہ سوان ڈکیں ہو گئیں یہ سب جو ہوتے ہیں یہ آج کل دیکھنے کو کم ملتے ہیں لیکن ہمارے گھر کے پاس ایک پارک ہے بایو ڈائیورسٹی وہاں پہ مور ابھی بھی ہیں موجود ہیں مور بہت ہی اچھا پرندہ ہے بہت اچھا اس کا لک ہوتا ہے اللہ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے نوازا ہے اتنا خوبصورت بنایا ہے جب برسات ہوتی ہے تو وہ اپنے پر پھیلاتا ہے پر پھیلا کے چاروں طرف جب وہ ناچتا ہے تو بچے بہت ہی خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کر بچے ہی کیا جو بھی مور کو دیکھتا ہے وہ خوش ہوتا ہے مور جیسی نایاب پکشی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل سے کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے آج کل مور کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور جو بغلے بغلا ہوتا ہے بغلا بھی بہت ہی خوبصورت پکشی ہوتا ہے بہت ہی اچھا کویل ہو گئی مینا ہیں فاختہ ہے اور یہ بہت سارے پکشی ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کو بہت ہی کم ملتے ہیں مینا بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور کویل ہو گئی کویل کا مٹھاس جو ہوتی ہے کتنی اچھی ہوتی ہے اس کی لینگویج اس کی بولی کو اس کا بولنا اس کا بہت ہی میٹھی بولتا ہے بولتی ہے وہ کویل بچے بہت خوش ہوتے ہیں کویل کو دیکھ کر اور بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ اور یہ سب پیڑ پودوں میں اس میں ہی ملتی ہیں آج کل پیڑ ویڑ تو ہٹتے ہی جا رہے ہیں تو پکشی بھی یہاں سے شہر سے بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ بلڈگیں بنا رہے ہیں پکشیوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی کبوتر بھی بہت کم نظر آنے لگے ہیں کبوتر بھی کہیں کہیں ہوتے ہیں لوگ پالتے ہیں اپنے گھروں میں وہ ان کے یہاں تو ہو جاتے ہیں کبوتر لیکن جنگلی کبوتروں کا بھی بہت کم دیکھنے کو مل رہے ہیں پکشیوں کو پیڑ نہیں مل رہے ان کو رہنے کا ٹھکانہ نہیں مل رہا تو وہ جنگلوں کی طرف ہی جائیں گے شہروں سے تو نکلتے ہی جا رہے ہیں یہ سب چیزیں لیکن اچھے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں یہ جو پکشی ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں انتظام کرنا چاہیے دانے کا اپنی چھتوں کے اوپر پانی رکھنا چاہیے دانہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ آئیں اور اپنا کریں اور یہ ثواب بھی ہے اس کے لیے ہمیں پکشیوں کے لیے اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ ہم پانی اور دانے کا انتظام کریں شکریہ